السلام علیکم جی میں گیس ایجنسی میں کال لگائی ہوں گیس ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی جی میں آنلائن گیس سیلینڈر بک کرتے وقت کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا میں اپنی رائے شائع کرنا چاہتی ہوں جی جی ہاں جب میں آنلائن گیس سلینڈر بک کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ویبسائٹ بہت سست سے چلتی ہے اور کئی بار تو لوڈ ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ پیمنٹ کرنے کے بعد بھی کنفرمیشن نہیں ملتا جی جی شکریہ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ آنلائن بکنگ کے دوران گاہکوں کو ایک قریبی ڈلیوری وقت دے سکیں تو یہ بہت مددگار ہوگا کئی بار مجھے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میرا سلینڈر کب تک پہنچے گا جی جی شکریہ مجھے یقین ہے آپ میری رائے کو سنجیدگی سے لیں گے اور جلد ہی کچھ اصلاح کریں گے